جی ہم جانتے ہیں سوچتے ہیں کہ جو ہے اس چیز کو ہم اچھی سے ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو بڑھکانے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ تم ایسے ہو جاؤ ویسے ہو جاؤ مگر لوگوں کو کہنے پر نہ جائیں اور ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکنالوجی اور یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہیں سے کچھ منگاتے ہیں تو گاڑی آ جاتی ہے جیسے گاڑی ہے گاڑی آ جاتی ہے جیسے ٹرافی بھی آ جاتی ہے کوئی بھی چیز آتے ہیں تو اس لیے سواری ہم کرتے ہیں تو وہ ایک یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور لوگوں بھی جو ہے غیر وہ غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی ہندوستان کے اندر میں جو بھی ہوتا ہے وہ ہم لوگ بھی سہیوگ کرتے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں اور اس لے کر کے جو ہے کچھ ہم ان کے یہاں جیسے کھیتوں میں ہیں جیسے ان کے کھیتوں میں ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے کھیت میں کام کرتے ہیں تو یہ آپس کی بات ہے اور محبت کی بات ہے اور لوگ کو لوگوں کو یہ ہے کچھ جیسے کوئی وہ ہے کوئی اپنے بلبوتے کوئی ہے کوئی الگ کہتا ہے کہ جو ہم اس کے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے یہ غلط بات ہے لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا کام ہے اپنا کام ہے اور لوگوں کو اچھی بات بولنا چاہیے اور اور اسی یہ اردو کو لوگ نہیں چاہتے ہیں جسے ہر چیز ہر قدم ہر پر کرنا چاہیے یہ سب کو کرنا چاہیے کہ اچھی بات ہو اچھی چیزیں ہوں اور ہر یہ کہ